हांव तुमचे झून व्हिजीट करपाक सोदतालें थोडी म्हाका इन्फॉर्मेशन जाय आशिल्ली तेज्या बद्दल आतां फ फुडले संडे म्हाजी फूल फॅमिली व्हिजीट करपाक सोदता सो तुमचे झून खंयचीं खंयचीं एनिमल्स आहा ज आहा

आनी तुमी तेची कशी कॅर घेतात

आनी शेवणीं खंयच्या तरेचीं कसले तरेचीं आहा तुमचीं शेवणीं शेवणेचे प्रकार आनी कितें आहा शेवण्याची

आनी तीं कितें अशें खातात शेवणीं आं हा

आं आनी तुमच्या हा हा आनी तुमची थंय टायमींग कितें आहा कितल्यांक सुमार येवपाक शकता आमी ओके गार्डनान आमकां जेवपाक मेळटलें न्हू हा हा हा बरें बरें ओके